میرے پاس سب سے نزدیک پسندیدہ چیز ہے کامکس کامکس کے اندر سپر مین کی اور فائٹر مین کی فلائنگ جیٹ کی بہت ساری کہانیاں آتی ہیں وہ کہانی پڑھتا ہوں میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں وہ مجھے اب بھی یاد ہے بچپن کی وہ کہانی میری کیسے گر گئی تھی جوانی میری میں وہ کہانی اب بھی ایسے پڑھتا ہوں مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اُن کامکس کے اندر اتنی خطرناک کہ ویلن کیسے ہیرو کو مارتا ہے اور پھر ہیرو کیسے ویلن کو مارتا آخرکار بُرائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہیرو جیت جاتا ہے ہر بار کی طرح اور کیسے ہیرو اپنی ہیروئن کو بچا کے لے جاتا ہے ایک اِدھر سے اُدھر یہ باتیں مجھے ابھی تک یاد ہے اور یہ کہانی مجھے اب بھی دِل کرتا ہے کہ میں اب بھی پڑھ لوں مگر میں کبھی کبھی اب بھی پڑھ لیتا ہوں پُرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور بہت ساری اسٹوریاں ہیں جو میں پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی بہت ساری اسٹوری جیسے کہ آپ کو فلائنگ جیٹ والی اسٹوری یا سپر مین کی اسٹوری یا تھور کی اسٹوری یا حل کی اسٹوری بہت ساری اسٹوری میں پڑھ لے